शहर में बहुत सुविधा मिल जाती है कहीं जाना नहीं पड़ता है फोन कर देंगे किसी की तबीयत वबीयत ख़राब हुआ तो एम्बुलेंस आकर ले जाते हैं अगर दवा की ज़रूरत पड़ गई तो जाकर वहाँ पर दुकान खुली रहती है ले लेंगे गाँव में यह दिक़्क़त है गाँव वाले शाम को ही दुकान जल्दी बंद कर देते हैं अगर किसी के अचानक ही तबीयत कोई ऐसी तबीयत ख़राब हुई तो बहुत दिक़्क़त होती है जा नहीं पाते हैं कोई साधन नहीं मिलेगा शहर में यह है कि आप रात के कितने भी बजेंगे आपको साधन मिल जाता है जाने के लिए डॉक्टर मिल जाएंगे दवा मिल जाएगी क्योंकि मेडिकल सब खुला रहता है और गाँव में नहीं मिलता है गाँव की सड़क भी थोड़ी अच्छी नहीं रहती है किसी की डिलीवरी हुआ तो बहुत दिक़्क़त होती है जाँच वाँच कराने में दिक़्क़त होती है तब उसको गाँव से शहर में ले जाते हैं जहाँ उसको सुविधा अच्छी मिल जाती है वहाँ पर डाक्टर एक से एक मिल जाते हैं शहर में गाँव में मिलते हैं पर बहुत टाइम लगता है वहाँ के हॉस्पिटल दूर है गाँव मे हॉस्पिटल कम है शहर में तो बहुत सारे हैं एक बंद होगा तो एक खुला रहता है यह डॉक्टर नहीं समझ पा रहे हैं तो वह दूसरे डॉक्टर के पास भेज देते हैं गाँव में यह चीज़ नहीं होती है गाँव को जब एक दम अंत हो जाता है तब वह भेजते हैं कि जाओ शहर में शहर में बहुत से अच्छे अच्छे डॉक्टर आ जाते हैं कनेक्ट हो जाता है कोई बाहर से डॉक्टर से फोन करके उसको इलाज कर लेते हैं एक दूसरे से मोबाईल में देखकर उनका ऑपरेशन बता देते हैं शहर वाले अच्छे अच्छे डॉक्टर आ जाते हैं अच्छी अच्छी दवाइयाँ दूर से आ जाती हैं गाँव में ये सब नहीं हो पाता गाँव को लोग को अभी तक ये सब सुविधा नहीं मिल पाई है

अच्छे अच्छे डॉक्टर से बात हो जाती है और गाँव में भी गाँव वाले बहुत परेशान हो जाते हैं कि वे कहाँ जाएँ अपने किसी की अगर अचानक से तबीयत खराब हुई कुछ उनको हो गया वे बहुत परेशान हो जाते हैं तब उनको सड़क उड़क इतनी ख़राब रहती है कि जाने में उनको दिक़्क़त होती है साधन नहीं मिलता है अगर किसी को डीवलीवली हुई तो वह इतना रास्ता इतना ख़राब रहता है वे कैसे लेकर जाएगा एम्बुलेंस को फोन करो तो वे टाइम से आएगा नहीं शहर में यह सुविधा है कि बहुत फास्ट आ जाती हैं तुरंत मरीज़ को आराम मिल जाता है बनारस भेज देते हैं यहाँ भेज देंगे लखनऊ भेज देंगे कनेक्ट कर देंगे डॉक्टर से बात करा देंगे दवा अच्छी अच्छी बाहर से मँगा देते हैं गाँव में ये सब नहीं हो पाता गाँव वाले लोग बहुत परेशान हो जाते हैं शहर वाले लोग तो अपना यहाँ से वहाँ से कनेक्ट करके बात करके दवा ववा ले लेते हैं उन लोग को सुविधा अच्छी हो जाती है इलाज भी अच्छा हो जाता है वह लोग को आराम मिल जाता है गाँव वाले बेचारे यहाँ से वहाँ भटकते रहते हैं यह और गाँव में हॉस्टल भी कम होते हैं डॉक्टर भी कम आते हैं और जब किसी की ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है तो उस समय में वे क्या करे समझ में उतने में उसकी मौत भी हो जाती है आ शहर में ऐसा नहीं है तुरंत ऑक्सीजन मिल जाता है तो वे ऑक्सीजन से उसको बहुत राहत मिलती है शहर में डाक्टर उसको अच्छे से ऑक्सीजन लगा देते हैं गाँव में परेशानी होती है इससे बहुत कुछ हो जाता है